हेलौ औ औ औ औ औ औ दा ओरैनोथ' माबासो थ्रिसथाखा थांनानै दङ दा औ औ दाथ' माबायावनो बिदि सोलिगासिनो नालाय दा बेखिनियानो दंथ'यो आरोखि औ औ औ औ औ औ औ औ बेखौ ज' खालामनानै लाबोबानो जाबाय जेखि जाया औ बे बेखौ नोङो एसे रायदो रायज्लायदो जेन'बा नोंहाबो लामा खरसा थाबाय ना लाबोनांगौ गारि जों माजों लाबोनायनि मानायनि आरो लेबार खरसा थाबाय औ नोंहाबो बेखौ सानहरदो नोङो बेसेबाङावबा नों लाजाथाव थाव औ फसिस थाखा सोयाव फ्राव औ औ जों थ्रिसथाखायाव लाखियो औ लाखियो जो जोंनाव होफै नांगोन औ औ औ औ औ बेनोथ' गारि गारि जों लाबोनाय मानायनि भारानि आरो लामा खरसा थाबाय आरो बेखौ नायनानै नोङो बेसेबाङाव लाखिनो हागोन बेखौ लाखि बानो जाबाय आरो

औ औ औ फेमेना नोंना जेन'बा नों लाबोबाय लाबोनाय लगे लगे नोंनिया अजन जागोन अजन जाखांनाय लगे लगे दाइरेख फेमेन लगे लगे हरनाय जागोन आरोखि

दाबो औ औ औ औ औ औ औ जोंनाव जेबो औ औ जोंनाव जेबो फ्रब्लेम जानाय जोंनाव जेबो फ्रब्लेम जानाय नङा जोंनिफ्राय लगे लगे लाबोनाय लगे लगे अजन जाखांबाथाय गारखां जोबबाथाय लगे लगे खेस जागोन आरो जोंनिफ्राय औ औ औ औ औ जागोन दे होनबा औ औ